हैल्लो हां हां टाईड फाईड होदा कब्जी कब्जी आओ हां ट'ट्टियां हां दवाई दवुई नी खाह्दी ऐ हालैं अप्पूं आह्गी दस्सन कदूं कर आं ठीक ऐ ते ढिड पीड़ बड़ी होंदी ऐ दालदूल खाहो घरे दे देस्सी इलाज़ दसदे टट्टियां नी लगी दियां कब्जी टट्टी आंदी गै नी ऐ गर्म पानी पियो टट्टी आंदी गै नी ठीक ऐ अप्पूं आई जन्नी आं ठीक आई जन्नी आं